आबादारिनि थाखाय आसोल माबायानो जाबाय दैनि दैनि गोनांथि दा जोङो आबादखौ मावनांगौबा जोङो माखासे जोंहा हासारनि गोनांथि जायो दा हासारखौ जोङो बारनि कम्पासनि दारै जोङो मोन्नाय जायो दा आबादफोरनि थाखाय जोङो

खानस्रि हासार बाहायनाया जोंनो गोनां आरो जोंहा मा दै दैनि थाखाय जोङो आबादा आबादनि सायाव गोनांथि दं दा जोङो थांनाय देग्लायनि बोसोराव गोबां गोबाव अखा हायैनि थाखाय खोथिया फोनो मोनि थाखाय पाब्लिकफ्रा गोबां खस्थ' मोन्नांगौ जादों दा खोथियाखौ खुनुरुखुम फोखांनानै जोङो मा बेनि उनावहाय अखा हादों अखा हानानै जों मा मोनदों दैया लोमजोबनानै गोबां आबादारिफोरनि आबादफ्रा नस्त' जाजोबदों दा बेनिखायनो जोंनो दा दुब्लि फोथाराव बा आबादनि फोथाराव जोंनो मा सलार सिस्तेम जुदि बानायनानै होयोब्ला आबादारिनि थाखाय जोबोद माने गोनां होन्नानै आं सानो मानो होन्ना होनबा जोङो सलार जुदि थायोबा जोंहा टाइमलि फोनानै टाइमलि जोङो गायनायनिबो जोङो लाहार फाहार खालामनो हायो बेनिखायनो दा जों सरखारनिफ्राय जोङो बेखौनो आसा खालामो आबादारिफोरनि थाखाय आबादथिलिखौ नायनानै सरखारनिफ्राय जोङो सलार सिस्तेम जुदि जगायनानै होयोब्ला आबादारिफोरा जोबोद गाहाम मोनगौ आं बेखौनो सानो दा सरखारनिफ्राय जुदि जों बे मोब्लिब मोब्लिब राहाजोंबो जोङो माखासे दैखौ जों जगायनो हायो दा मोब्लिबा थायोबा जोङो मोब्लिबनि दारैबो जोङो दैखौ बोखोनानै जोङो नांगौखिनिखौ जोङो आवग्रिनो हायो बेनिखायनो आङो बेखौ बुंनो सानदि आबादारिफ्रा बे दैनि थाखाय माखासे सम मोगा मोगि जानांगौ जायो जेरै जोङो दै गैयिनि थाखाय खोथिया फोनो मोनियाव बेहायबो जोङो थायमनि खोथा थाबाय बेहायबो जोङो जेंनाफोरखो जोङो नुनो मोन्नाय जायो ओंखायनो आंनि मथेबा सिजोन बाय सिजोन जोङो दै जगायनायनि मोनसे हाबाफारिखौ लानांगौ आं बेखौनो आसा खालामो सरखारनिफ्राय जाहाथे बेफोर अनसुंथायखौ जुदि आबादारिनो होयोब्ला जोंनाव जोंनि आबादारिफ्रा जौगानायनि राहाखौ मोनगोन होन्नानै आङो सानो आरो बेखिनियानो